हैलो गंगा प्रसाद छी हैलो हम महारानी देवी फोन केने छी हमरा सए गोटा के नास्ता चाही सए प्लेट मे एकटा समोसा एकटा लिट्टी आओर एकटा रसगुल्ला आ एकटा गुलाबजामुन पैक कऽ दियौ आ सब गोटा के हमर नास्ता हमरा ग्रुप के मीटिंग मे पठा दीअ आ कते डिस्काउंट ओहिपर अहाँ कटै छी से हमरा अहाँ कहि देब